हेलो हम अर्णव आनन्द एकलव्य बोलिरहल छी काल्हि जे हम अहाँके कम्पनीके कैब बुक केलहुँ रहै बलहा सँ दरभङ्गाके लिए ओहि कैबमे जे कैबके स्थिति रहै से ओते बढ़िआँ नहि रहै ओहिमे ओकर सीट सब गन्दा रहै चालक जे यऽ मास्क नहि लगौने रहै आओर ओ सीट आर जे सेनेटाइजर नहि कयल रहै ओहन स्थितिमे अगिला बेरसँ अहाँके कैब ओहन स्थितिमे नहि रहबाक चाही नहि तऽ हम ओहिके शिकायत आगा करि देब नहि तऽ मोकदमा आओर हम अहाँपर चला सकै छी जे अहाँ एहि चीजके सुधारियौ आओर अपना चालककेँ कहियौ जे मतलब स्वछतापर कने ध्यान दै लए सेनिटाइज करै लए मास्क पहिर कए गाड़ी चलबैके लिए